جی ہاں مجھے پچھلے حالیہ یادگار ہے جو کہ میں نے علی مسلم یونیورسٹی کا انٹرینس بی اے انٹرینس دیا تھا جو جس میں میرا مارکس کم تھا ہمیشہ فکر ہوتی تھی پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا ہوگا کہ نہیں ہوگا پھر اللہ کا شکر ہے میرا نام آ گیا ویٹنگ میں پھر ویٹنگ میں بھی فکر ہوتا تھا کہ پتہ نہیں میرا ویٹنگ کلیئر ہوگا کہ نہیں ہوگا ویٹنگ کلیئر ہوگا کہ نہیں ہوگا پھر فسٹ لسٹ میں ہی میرا ویٹنگ کلیئر ہو گیا الحمد اللہ پھر میں نے ایڈمیشن لیا آن لائن پھر مجھے بہت خوشی ہوئی میں علی گڑھ جاؤں گی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پڑھنے جاؤں گی اس کے بعد مجھے اردو ملا پھر مجھے دکھ تھی تکلیف تھی کہ اردو ملا ہے بٹ کچھ دن کے بعد دو تین دن کے بعد میرا اپ گریڈ ہو کے ایجوکیشن ہوا ایجوکیشن کے بعد پھر اپ گریڈ ہو کے فلاسفی ہوا یہ میری سب سے بڑا واقعہ ہے اپنی لائف کا زندگی کا